भारत में त्योहार महत्वपूर्ण की बात करे तो भारत मैं सभी त्योहार महत्वपूर्ण ही होते और हर एक त्योहार को एक अलग ही तरीके से बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है भारत में सभी त्योहारों का एक अलग विशेष महत्व है और हर त्योहार के पीछे कुछ न कुछ संस्कृति कुछ न कुछ इतिहास रहा है कुछ न कुछ ऐसे देवी देवताओं की कहानियाँ जुड़ी हुई है जिसका जिसको मानते हुए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन त्योहारों को मानते हैं उनको उनको अपने तरीके से संस्कृति के तरीके से मनाते हैं दिवाली कि बात करें तो दिवाली के दिनों में दस पन्द्रह दिनों पहले रोशनी शुरू हो जाती है और स्कूलों में भी है न दस दिन का अवकाश घोषित कर दिया जाता है और कार्यलयों में चार पाँच दिन के अवकाश घोषित कि जाती है इस बीच लोग बहुत इन्जॉय के साथ दिवाली मनाते हैं रोशनी खेलते हैं इधर उधर घूमने जाते हैं बाहर रोशनी देखने जाते हैं होली में भी कई होता है होली में भी ज़्यादा छुट्टीयां नहीं होती लेकिन अपने तरीके से बहुत अच्छा मनाते हैं जैसे होली में धार्मिक जगह वृंदावन की होली हमारे यहाँ भारत की बहुत फेमस होली है तो वहाँ लोग इन छुट्टियों के बीच वहाँ जाके होली मनाना पसंद करते हैं कुछ लोग है मतलब हर त्योहार के पीछे कहानी है जैसे दिवाली राम जी के आने के लिए मनाई जाती है तो लोग बड़े उत्सुकतापूर्वक मनाते है होली भी ऐसे रंगों का त्योहार है तो भक्ति भाव में ज़्यादा मतलब कृष्ण भगवान को मान के होली खेलते हैं मकर सक्रांति है शिवरात्रि भोलेनाथ का है जन्माष्टमी को अपने तरीके से कृष्ण भगवान का त्योहार है जगह जगह घरों में संगीत भजन संध्या आयोजित होती है मंदिरों में होती है तो यह सब अपना अपना तरीका है त्योहार और छुट्टियां मनाने का भारतीय लोगों का